हमने पढ़ाई के साथ साथ दौड़ना भी दौड़ भी लगाई है पाँच से छः महीने तक अच्छी तरीके से दौड़ लगाई है और दौड़ लगाने के प्रशांत पढ़ाई भी की है

ज़्यादा तो नहीं आठवीं तक ही पढ़ा है उसके बाद फिर अपने उस काम में चले गए पापा के साथ काम करते करते करते करते यही काम करते रहे आलरेडी और आज इस मुकाम पे आए हैं कि हम लोग अनेक कारीगर बन चुके हैं इन सब चीज़ों के तो कारीगर बन चुके हैं तो बस ये जो हमारा लक्ष्य है तो यही है ये भी और भविष्य में अगर कभी जरुरत पड़ी कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे ही हम लम्बी राहों से दौड़ते रहेंगे और उसी हिसाब से हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने हिसाब से दौड़ जिस तरीके से बचपन में दौड़ लगाई जाती है पढ़ाई लिखाई के लिए और नौकरी पाने के लिए उसी तरीके से इसमें भी बराबर दौड़ लगानी चाहिए क्योंकि जब जो काम तुमने पहले किया हो जो काम तुमने पहले दौड़ भाग का किया था वही काम अब भी करो तो जो चीज पहले होती थी वो चीज ये अच्छी होती है कि मतलब थोड़ा जो दौड़ भाग के लिए जो करते हैं हम लोग तो हाथ पैर में फुर्ती भी होनी चाहिए और दिमाग में भी थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए और दौड़ से क्या होता है जैसे कि शरीरों में जो भी थोड़ा बहुत जो भी बीमारियाँ टाइप की होती हैं जैसे कि गाँठ है या जोड़ है तुम्हारे दर्द करने लगते हैं तो इसीलिए दौड़ भाग से ये भी नहीं होगा शरीर में थोड़ा फुर्तीलीपन आएगा जब फुर्तीलीपन आएगा तो ये जो दर्द वगैरह ये सब होता है ये सब कुछ नहीं होगा तो उसी हिसाब से सब कुछ अपने आप में नियमित रखने के लिए लाइफ में दौड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर देखा जाए तो शुद्ध भाषा में एक्सरसाइज भी किया कहा जा सकता है और शरीर के लिए भी जिसको कहते हैं मेन्टेनेंस अपने शरीर को मेन्टेनेंस रखा जा सकता है दौड़ भाग दौड़ने से क्या होता है शरीर में मेन्टेनेंस ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा आती है और ताकत जो है खून की फुर्तीलापन होता जैसे कि कहीं कहीं रुक जाता है तो हो जाता है तो वो इससे कोई वो नहीं होता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल आता है दौड़ दौड़ने से आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि गाँठ में दर्द हो रही है या पैर मांस में दर्द हो रही है नस में कोई दर्द हो रही है ये नहीं होगी और दूसरी चीज है ये कि ये आपका जो भी है सब बढ़िया होगा पूरे शरीर की बॉडी जो होती है न बहुत फिटनेस होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये हर चीज खून के दौरान और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ताजगी टाइप में आती है जब आप बहुत कस के दौड़ेंगे तो आपके दांतों में लीवर सारी चीज़ें मतलब फ़िल्टर टाइप में जैसे नहीं होती हैं फ़िल्टर टाइप में जैसे कि पसीना निकलता है तो ये समझ लो कि हम फ़िल्टर हमारा जो अंदर का वो है वो हमारा पानी जो गंदा पानी जो पसीने की तौर पे बाहर ही निकलता है ठीक है तो इसमें कुछ वो तो अपने हक़ के लिए दौड़ोगे अपने अच्छाई के लिए हम लोग ये सब करते रहते हैं बस या फिर भी अपनी बॉडी के मेन्टेनेंस के लिए हम लोग ऐसा करते हैं अपने आपको फिट रखने के लिए करते हैं